हालो हलो हांव मुंबय हांव अर्थव मुंबयतल्यान उलयता हांव आता सद्द्या म्हापसा येवन रावला म्हाका ते अंजुणा ते वोटर स्पोर्टस आसा न्हय खंय ते अंजुणा कांय बागा ते म्हाका करपाचे आहा म्हाका तुमचो नंबर एका वेबसायटी वयल्यान मेळ्ळो आनीक एक चार दीस आसा रे हांव गोंयान पूण पूण म्हजो मेनली फोकस आसा तो वोटर स्पोर्टस कित्याक जाणा ती आमची बायल भुरगीं आहा तेंका तेत करपाचे आहा रे म्हणून आनी थंय तुमचे ते हे अवेलेबल आसतले मरे म्हणजे सेफ्टी अवेलेबल आसा मरे जेकेट्स बीन ते आनीक कितें कितें खंयचे खंयचे आसा म्हटल्यार म्हाका बोटीन बी एकटे सोडून योवचे नात मरे आं ते म्हाका कितले रुपया ते कोटेशन आहा ते म्हाका हे कर व्होटसेप कर होत नंबर म्हाजो म्हाका व्होटसेप कर आनी हां हय हय हय तसले तसलेत सगळे स्कुबा डायवींग मागीर आनी कितें कितें ते पेराशूट बी आसतात ते तेरे कितें म्हणटात तेका म्हाका कांय खबर ना ते करपाचे आहा आनी तो हांव हांगां रावता रे म्हापसा ते हनुमानाच्या सायडीक ते सत्यहिरा आहा पळय थंय आसा सद्द्या हांव रावपाक म्हाका थंय मरे गाडी धाड मागीर फाल्या सांगता तुका टायमींग टायमींग कितें आसतलो फाल्यां म्हाका फाल्यां म्हाका मरे सकाळचो मरे एक णवांक सुमार बाकीचे डिटेल्स एक व्होटसेप कर आतां ओके ओके बरें नो प्रोबल्म ओके तूं सगळे डिटेल्स म्हाका व्होटसेप कर मागीर हांव सांगता तुका कितें ते ओके बरें बाय